زو پارک کے بارے میں زو پارک میں اچّھے اچّھے انیملس ہے جانور ہے دیکھنے کے وائٹ ٹائیگر ہے پیکاک مور بہت اچھے ہیں اور سفاری پارک کا اگر پوچھے تو سفاری پارک میں آدمی سب بند گاڑی میں جاتے جانور کھلے رہتے وہاں پہ سفاری پارک کا یہ ہے اور اسپورٹس کا بولے تو اسپورٹس میں ہر قسم سے کھیل ہے جیسے کرکٹ ہے اور والی بال ہے اور فٹ بال ہے یہ سب ہے اِس میں دیکھتے کھیلنے کی چیزاں اور دیکھنے میں تو سفاری پارک ہے اور زو پارک میں تو بہت خسم کے جانور ہے ہرن ہے اور ہاتھی وغیرہ سب بہت دیکھنے کے ہے زو پارک کا ہے یہ اور سفاری پارک میں تو سفاری پارک میں انسان بند جانور کُھلے